आं सानोदि जोंनि बे ओनसोलफ्राव बर' रावा गुबुन रावफोरनि जौगानायाव गोबां गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै गुबुन रावफोरजों जों थांफालांगौबोला जोङो लिरनायाव फरायनायाव आरो बर' बिजोंखौ मोजाङै फोथांना लाखिनायाव जोङो गोसो होनो नांगोन आरो जों जुदि गोसो होयोब्लासो जों गुबुननि जौगानायजों जोङो थांफानो हागोन आरो गुबुनजों जोङो बिदिनो लोगोसेयै जों आवगायलांनो हागोन जों बेखायनो जोंनि बे ओनसोलफ्राव बेहेखि जोंनि बर' रावखौ बुंनाय लिरनाय फरायनायफ्राव जों बांसिन गोसो होनो नांगोन